میری پسندیدہ بائک تو بہت ہے لیکن ایک بائک ہے جو رائل انفیلڈ ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں اور وہ میری پسندیدہ بائک ہے اور میں اسی پہ جو ہے سو سفر کرتا ہوں بائک چلاتا ہوں اور گھومنے کے لیے بھی جاتا ہوں اور بہت سارے بائکیں ہیں میرے پاس پلسر ہے ایکٹیوا ہے اور جو ہے سو شائن گاڑی ہے بہت ساری بائکیں ہیں میرے پاس اور پورے گاڑی چلاتا ہوں میں لیکن پسندیدہ بائک جو ہے سو ہے میری لیے رائل انفیلڈ ہے اور مجھے اس پہ جانا بہت پسند ہے اور میں زیادہ تر اسی پہ ہی گھومتا پھرتا ہوں دوستوں میں میں بیٹھتا ہوں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں اور جو ہے سو رشتےداروں میں جاتا ہوں گھومتا پھرتا ہوں اچھا سفر کرنے میں مزہ آتا ہے بہت ہم لوگ جو سو بہت انجوائے کرتے ہیں چار پانچ بائکوں پہ جاتے ہیں اور بہت مزہ لیتے ہیں ہم لوگ گھومتے کرتے ہیں پکنک مناتے ہیں اتوار کو جاتے ہیں اور پارکوں کو جاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں بہت سارے مزے لوٹتے ہیں ہم لوگ بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی جاتے ہیں بائکوں پہ پورے مل کے بہت انجوائے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ